जोंनि बर' गेलेग्रा फोथारनि दा जोङो दायो गोदोनि दिनाव जोङो दाउज्ला सौग्रा सोग्रिनाय गेलेयोमोन जोंनि बान्था फार्स्टबो बान्थाबो मोनोमोन सेकेन्डआबो बान्था मोनोमोन थार्डआवबो बान्था मोनो जोंनि फांसनाव फांसन बैसागु हारियाव फांसन होयोब्ला दाउज्ला सौलायनायनि थां गुथि गेलेनाय बायदिसिना थां गुथि गेलेयो क्रिकेट गेलेयो फुटबल गेलेयो जोंनि गोदोनि हाबसोनाय हाबसोनाय गेलेयो बान्था मोनो फुटबलबो गेलेयो जोंनि गामिनिफोराव जोबोर बादायलायनाय जायो बेवहा जोङो बान्था मोननाय जायो बे जोंनि बान्था मोननायाव दाउज्ला सौग्रा हाबसोनाय मेगन होबथेनाय हांसोनि खेला जायोमोन जोंनि बर'निया गुल जानानै गुल जानानै मेगन खाथेनानै जिदु बुख्रुबनाय बिफोरबो बायदिसिना खेला जायो जोंनि बर'निया माने बान्था मोननाय जायो जों